यहाँ लोग अच्छा धोती कुरता पेन्है छै अच्छा लगै छै चित्रकलामे सभ अच्छा अच्छा आदमी छै धोती पिन्है छै सड़िआ पिन्है छै ब्लाउज साड़ी मास्क बनै छै जिन्स भेलै शॉट भेलै पेण्ट भेलै धोती भेलै गमछी भेलै अच्छा अच्छा बनै छै अच्छा लगै छै मधुबनीवला सभ कपड़ा बढ़िआँ बनि कऽ आबै छै बढ़िआँ अच्छा रहै छै बढ़िआँ मॉडलके रहै छै सभ अच्छा अच्छा लगै छै अच्छा लगै छै अच्छा बढ़िआँ ठीक ठीकसँ बनै छै सभ पिन्है छै तऽ अच्छा लगै छथिन माय बहिन धोती गमछी सड़िआ फ्रॉक सूट सलवार अच्छा कपड़ा बनै छै अच्छा चीज रहै छै सभचीज बनलै कयलकै लेलकै सभ अच्छा लगै छै अच्छा पिन्है छथिन तऽ अच्छा लगै छथिन देहमे शोभै छै खिलै छै ओकरामे चित्र रहै छै से केतना अच्छा लगै छै चित्र बनायल जाइ छै केतना अच्छा लगै छै सभ कलरके रहै छै सभ बढ़िआँ लगै छै पीन्हलापर बड़ खिलै छै सब अच्छा अच्छा सड़िआ मिलै छै अच्छा अच्छा धोती गमछी कुरता सब कतना अच्छा अच्छा रहै छै सब पिन्ह ओढ़ि कऽ निकलै छथिन अच्छा लगै छथिन सब माय बहिन प् पिनहै छथिन हमहुँ पिन्है छियै अच्छा लगै छै सब अपना अपना अथी छिके सब फैशन छिके सब पिन्है छथिन सुन्दर लगै छै अच्छा लगै छै अथी